سہارنپور اور اس کے آس پاس کے علاقہ میں کئی روایتی پکوان تیار کیے جاتے ہیں جو اس خطے کی منفرد تہذیب اور ذائقوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں کے کھانے میں مسالوں کا استعمال خوب کیا جاتا ہے جو کہ شمالی ہندوستانی کھانوں کے خاصیت ہے نہاری اس علاقے کا مشہور ناشتے کا پکوان ہے خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یہ گوشت کو لمبے وقت تک ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے تاکہ ذائقہ اور نرمی بہتر بہترین ہو اسے نان یا خمیری روٹی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے بریانی بھی بہت مقبول ہے خاص طور پر گوشت کی بریانی اس میں خوشبودار چاول اور مسالوں کے ساتھ گوشت شامل کیا جاتا ہے جو اسے خاص ذائقہ دیتا ہے قورمہ ایک اور لذیذ ڈش ہے جسے خاص طور پر تقریبات میں پیش کیا جاتا ہے یہ گوشت کو دہی اور مسالوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے جس سے یہ پکوان مزید اور خوشبودار بن جاتا ہے کباب بھی یہاں کی خاصیت ہیں جسے سیخ کباب اور شامی کباب جو مختلف تقریبات میں شوق سے کھائے جاتے ہیں حلیم ایک اور روایتی ڈش ہے جو خاص مواقع پر تیار کی جاتی ہے یہ گوشت دالوں اور گندم سے بنایا جاتا ہے اور اسے کئی گھنٹوں تک پکایا جاتا ہے تاکہ ذائقہ اور ساخت بہترین ہو شیرمال بھی ایک میٹھا پکوان ہے جو خاص مواقع جیسے شادیوں میں پیش کیا جاتا ہے یہ میدہ دودھ اور چینی سے بنایا جاتا ہے سہارنپور کے پکوانوں میں مقامی ذائقوں اور تہذیبی ورثے کی جھلک ملتی ہے اور یہ پکوان صرف ذائقہ دار ہوتے ہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور خوش ذوقی کی بھی عکاسی کرتے ہیں